हमें भोजन में बात किया जाए तो हमें भोजन में ना ज़्यादा तला हुआ पसंद है और ना भुना मतलब ना ज़्यादा मीठा हमें साउथ इंडियन ढोसा मतलब साउथ इंडियन डिस बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि साउथ इंडियन बहुत डिस बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते है उसमें ज़्यादातर आयल का उपयोग नहीं किया जाता है और हम साउथ इंडियन डिस जो है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं नहीं तो वहाँ पे जा के साउथ इंडिया में केरल तमिलनाडु यहाँ पे केले के जो पत्ता होता है वो जो केले के पत्ते पे हमको खाने की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा हमें पसंद आती है वहाँ पे जो ढोसा हो गया इधर इडली हो गया सांभर हो गया ये सब ज़्यादा ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और ये इतने अच्छे से बनाए जाते हैं कि हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं करते क्योंकि उसमें ऑल यूज़ नहीं किया जाता है इसलिए तो मैं हमें खाने के रूम में साउथ साउथ इंडियन जो डिसें हैं मुख्य रूप से वही सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में हमें पसंद आती हैं